پیدل سفر کرنے کے لیے جو من پسند خطہ جو میرا ہے زمین پر وہ ہے جنگلات اور پہاڑ جنگلات اور پہاڑ میں میں چاہتا ہوں کہ ایک لمبا سفر طے کیا جائے بغیر سواری کے بنا کسی گاڑی کے پیروں پر تاکہ اس جگہ کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو سکے اس میں اور زیادہ مزہ آ سکے کیوں کہ جب آپ قریب سے قدرت کو دیکھتے ہیں ان جگہوں پر تو آپ کو ایک خوب صورتی کا احساس ہوتا ہے اور آپ قدرت سے بہت قریب ہوجاتے ہیں تو ایسے علاقوں میں جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس وقت حسن جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے کیوں کہ ہر چیز کا ایک سایہ جو ہے دگنا ہوجاتا ہے غروب ہونے کے وقت سورج اور ایک اچھا منظر آپ کے سامنے نکل کر آتا ہے تو میں کبھی بھی اگر کسی خطے میں جانا چاہوں گا پیدل تو وہ ہوں گے پہاڑ جنگلات